आमी आमच्या ल्हानपणान खेळ खेळिल्ले गेम्स आसा ते म्हटल्यार हायड एण सीक जेका म्हणटा लुकाछुपी आनी डोंगर या पानी तसली गेमी आमी खेळ्ळ्या मागीर हे लुडो लुडो लुडो गेम्स आमी खेळ्ळ्यांत कॅरम मागीर ऊनो ज्यो आतां ट्रेंड्सान चल्ल्या त्यो आमी गेम टायमपास म्हणून खेळटा आनी ल्हानपणान बावल्यांनी खेळ्ळां आनी ल्हानपणान टिचर टिचर खेळ्ळ्या अश्यो जायत्यो गेम्स आमी खेळल्यो आसात